हिन्दी हमर सबके राष्ट्रभाषा अछि ओना तऽ बोलचालके भाषामे बहुत तरहके भाषा होइत छै जेना मैथिली उर्दू भोजपुरी ठेठी कतेक घरमे एखनो हिन्दी बाजैत अछि कतेक घरमे भोजपुरी आओर जे मोहेमडम सब होइत अछि ओ तऽ उर्दू बाजैत अछि उर्दू लिखैत अछि आओर ठेठी भी बहुत घरमे बाजैत अछि लेकिन हिन्दी राष्ट्रभाषा अछि हिन्दीके एक अलग बात अछि आओर जे लोक उर्दू बाजैत अछि हुनका लिए उर्दू ही बढ़िआँ अछि जे मैथिली बाजैत अछि हुनका लिए मैथिली बढ़िआँ अछि जे लेकिन हिन्दी राष्ट्रभाषा अछि आओर हिन्दीके एक अलग अपन अथी छै जेनाकि हमसब कतहु जाइ छिए तऽ ओहिठाम लोक हिन्दी बाजैत अछि भोजपुरी बाजैत अछि उर्दू बाजैत अछि लेकिन हिन्दी एक अलग भाषा अछि